गाज़ीपुर जिले में स्थानीय आवास विकल्प क्या है स्थानीय आवास विकल्प जैसे आवास लेने के लिए किसी प्रधान से मिलते हैं फिर उसके बाद वह सिग्रेटरी होता है सिग्रेटरी को बुलाते हैं प्रधान से मिलकर सेक्रेटरी आकर वह चेक करता है कि मकान इनका कैसा है इनको आवास मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए तो सर्वे करता है यदि कि इनका कुछ पक्का मकान है तो नहीं मिलता है गीला हुआ है तो उसपर लख लिख पढ़कर वे लोग लेकर जाते हैं लेकिन उसको भी लेने के लिए बीच में वह लोग कुछ टाइम लगाते हैं या उनको कुछ पैसा भी देना पड़ता है या उसमें से वह बोलते हैं कि मेरे को जितना मिलेगा उसमें से इतना दोगे तो होगा फिर यदि वह नहीं तैयार होता है तो उस क्षेत्र के जो अपने नेत सांसद होते हैं बी डी ओ होते हैं इन लोगों के यदि थ्रू भी मिलता है तो वे लोग से सम्पर्क में जो आते हैं तो वह उनसे कराते हैं आवास ऐसे ही में विकल्प है आवास लेने का विकल्प तो यही है यहाँ पर और जो अचल सम्पत्ति है अचल ही सम्पत्ति आवास है आवास मिल मिलता है इन्हीं लोगों के कारण और राजनेताओं के ज़रिये ही आवास सम्पर्क है तो राजनेताओं के ज़रिये भी आवास मिल जाता है उनसे सम्पर्क करना चाहिए है आवास और अपना यहाँ का किराया तो किराये पर तो एक क्योंकि स्थानीय बाज़ार में किराया पर चलता है गाँव में तो किराया पर मकान नहीं चलते हैं क्योंकि वह अपनी अचल सम्पत्ति है या अपने रहने के लिए ही बनाया जाता है जोकि कि बाज़ारू क्षेत्र में है तो उसका किराया महीने का चार सौ पाँच सौ रहता है ऐसे में लोग किराया लेकर अपनी दुकान भट्ठी कुछ भी है बाज़ार करने के लिए लेते हैं अपना कुछ भी धन्धा पानी करते हैं तो महीने के पाँच सौ सौ किराया रहता ही है और ज़्यादा अच्छा बाज़ार रहेगा तो हज़ार दो हज़ार तक रहता है जैसी चट्टी हो कैसा बज़ा जैसा बाज़ार रहता है बाज़ार के हिसाब से किराया रहता है वह अपनी मण्डी के आस वह मकान नहीं हो तो है विकल्प आवास का क्योंकि आवास सरकार के द्वारा ही मिलता है तो सरकार के थ्रू ही जो होता है सम्पर्क के बी डी ओ हो ग्राम प्रधान हो इन लोगों से जैसा भी सम्पर्क रहेगा वैसा ही आवास मिल सकता है और तो यही है आवास का विकल्प इससे अच्छा विकल्प तो मेरे जानने में है नहीं क्योंकि ये लोग भी पहुँच में हैं पहुँच और आगे गरीब आदमी तो नहीं जा सकता न आगे इसलिए इन लोगों के थ्रू ही आवास का विकल्प है रहता है ये लोग ही आवास दिला सकते हैं और दिलाते भी हैं